हेलो हाँ जी बोलिए हांजी बोलिए हाँ हाँ अभी रूम अवेलेबल है सिंगल रूम भी है डबल रूम भी है आपको रूम में सारी फ़ैसिलिटी रूम हाँ ए सी टी वी सब है हाँ पानी मिल जाएगा और नाश्ता आपका फ़्री रहेगा और खाना का आपको चार्ज करना होगा नहीं खाना का चार्ज करना होगा आपको

आपको बोटल मिलेगी

नहीं आप यहाँ पर साफ सफाई सब बहुत बढ़िया है हाँ हाँ सब बढ़िया है तीन दिन का आपको लग जाएगा पाँच हजार आठ हज़ार उसमें खाने का भी चार्ज है न आपका हमारे होटल में आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी टी वी ए सी ठंडा पानी गर्म पानी अच्छा ठीक है